मां सॼो ॾींहुं अहिड़े नमूने गुज़ारींदी आहियां जीअं मुंहिंजो ॾींहुं सुबुह जो छह बजे शुरू थींदो आहे उथण सां ईश्वर जो नालो जपी पंहिंजे शरीर जी शेवा में लॻी वेंदा आहियूं उथण सां योगा करे गर्म पाणी पी पंहिंजो थोरो ॾह पंद्रहं मिंट वाक करे किचन जे कम में लॻी वेंदा आहियूं जीअं त पहिरीं चांहि ठाहे पंहिंजे घरु परिवार में सभिनी खे ॾियणु ऐं उन खां पोइ नाश्ते जी तयारी थी शुरू कंदी आहियां उन में हर कंहिंजे पसंदीअ जो अलॻि अलॻि नाश्तो ठाहींदी आहियां जीअं त कॾहिं पोहा सूजी कोकी पटाटा शयूं अहिड़े नमूने हर कंहिंखें नाश्तो खाराए ख़ुशि कंदी आहियां ॿारनि खे स्कूल मोकिलिण जी तयारी में लॻी वेंदी आहियां ऐं उन्हनि खे यूनिफोम ॾियणु टिफिन ॾियणु वाटर बोटल पाणीअ जी बोटल ॾियण में ईअं सुबुह जो टाइम गुज़िरी वेंदो आहे ऐं पोइ पाण नाश्तो खाई घर जी साफ़ु सफ़ाईअ में लॻी वेंदी आहियां कपिड़ा धुअणु कपिड़ा सुकाइण अगला कपिड़ा लाइ उन खे प्रेस लाइ रखण अहिड़े नमूने सुबुह जो टाइम तकड़ो तकड़ो गुज़रंदो वेंदो आहे वरी मंझंदि जे कम जी तयारी करिणी पवंदी आहे ॿार स्कूल मां अचनि हुन लाइ मानी ठाहिणु ऐं आराम करिणो इहे सभु कमु मंझंदि जा थींदा आहिनि ॿारनि खे होमवर्क कराइणु उन्हनि जे पसंदीअ जो शाम नाश्ते जी तयारी करण में लॻी वेंदी आहियां शाम जो कोई पोहा खाए कोई सैंडविच खाए या कोई पैटिस खाए अहिड़े नमूने उन्हनि खे उहा नाश्तो ॾेई ख़ुशि कंदा आहियूं ऐं ॿार बि थोरी देरि रांदि रुंद लाइ वेंदा आहिनि उन खां पोइ होमवर्क में लॻी वेंदा आहिनि ऐं मां पंहिंजियूं पोइ राति जो भोजन ठाहिण में बिज़ी थी वेंदी आहियां भोजन ठाहिण खां पोइ वरी कुझु थोरो टाइम वॉक करणु वेंदा आहियूं ऐं अची सभु गॾिजी थोरी देरि टीवी प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं उन खां पोइ राति जो वरी ईश्वर जो नालो जपी सुम्हण जी तयारी कंदा आहियूं ऐं ॿिए ॾींहं जी नाश्ते रोटीअ जो तयारी करणु लॻंदा आहियूं अहिड़े नमूने सॼो ॾींहुं ख़ुशीअ में ऐं कमकार में प्रेम सां गुज़रंदो आहे